گوتم بدھ نگر ایک بہت ہی بڑا ضلع ہے گوتم بدھ نگر میں گوتم بدھ نگر میں بہت ہی سارے گاؤں ہیں اس لیے وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے کرشی کی جاتی ہے اور وہاں پر کچھ مشینیں ہیں ایکسپینڈیٹنگ مشینری کمانڈس لوگ ٹریکٹرس اینڈ تھریزنگ مشین ان سب سے وہاں پر کھیتی کی جاتی ہے نئی نئی فصلوں کی کھیتی وہاں پر ہوتی ہے کیوںکہ وہاں پر بہت سارے گاؤں ہیں لوگوں کو کھیتی کرنے کے وہاں پر بہت فائدہ بھی ہوتا ہے وہ اپنی کھیتی دوسرے گاؤں میں جا کر بیچتے ہیں ان سے انہیں بہت بڑا پرافٹ ہوتا ہے وہاں کے لوگ کھیتی اسی لیے ہی زیادہ کرتے ہیں اور اس ان گاؤں میں کھیتی کے لیے بہت ساری نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول مشینری چلتی ہے جن پر لوگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے